मां पंहिंजे घर जे आंगण में कुता पाले रखिया आहिनि उन्हनि जो ब्रिडिंग जो समय हुननि हर टी महीने में थींदो आहे ऐं हुनजी सुठियूं नसलू पालण लाइ करे हुननि जूं सुठी देखभाल कंदा रहंदा आहियूं हुनखे सुठो खाधो पितो ॾींदा आहियूं ॾिसा हुननि जूं इहे शारिरीक विकास थी सघे मूं वटि फ्रेंच बुलडॉग जर्मन शैफड हिननि नसलुनि जा कुता आहिनि ऐं हुननि जी सुठी नसल पालण लाइ करे हुननि जी नसल सां ही हुननि खे मिलाराइजे ताकी सुठी नसल जा कुता पाए सघूं ऐं अची सघनि